जोंनि बर' रावा भारतनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो मिथिसार जानाय मोनसे राव जाबाय बिनि थाखायनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव नसुं खाथिनि गुबुनारि मानसिफोरजों नखर संसार जानायनि बेलायावबो जोङो जोंनि बर' रावजोंनो रायज्लाइनो हायो जोंनि गामि ओनसोलनि हाथाइ बाजाराव गुबुनारिफोर दङब्लाबो जोङो बिसोरजोंबो जोंनि बर' रावखौनो रायज्लाइनो हायो मानोना बिथांमोनाबो जोंनि बर' रावखौ मिथिनो हमबाय खायसेया रायज्लाइफिन्नो हायो नाथाइ खायसेया रायज्लाइफिन्नो हाया अब्लाबो जोङो जोंनि रावजोंनो हाथाइ बाजारफोराव मुवा बुस्थु बायोब्लाबो जोङो जोंनि रावजोंनो बायनो हायो बिनि थाखाइनो जोंनि बर' रावा गुबुन हारिनि रावफोरबायदि गोजौ गोजौ आवथासिम आवगायलांनो हाबाय जोङो सान्नानै लानो हायो जे जोंनि बर' रावाबो गासैयावबो गोसारनायलाय जोङो अफिस बेफोरनि बेलायावबो जोङो लाइजाम लिरनाय माबेबा मोनसे खामानिनि थाखै जोङो लाइजाम लिरनाय एफ्लिकेसन होनाय बेफोरनि गेजेरावबो जोङो दायो दा नैबे बोथोराव जोङो बर' रावजोंनो लिरनानै होनो हाबाय जोंनि बर' रावा दा गोजौ फारसे आवगाय लांगासिनो दङ